जोंनि ओनसोलफ्राव जोंनि गथ'फ्रा बिदिनो सोरबा साइन्स फरायो साइन्स फरायनानै माने ड'क्टर बिदिनो डिग्रि फरायलाङो फरायो आरो इन्जिनियर फरायो जोंनि गथ'फ्रा आरो माने ओ इन्जिनियर इन्जिनियर फरायो आरो ड'क्टर फरायो ओ मिडिकेल कलेजफ्राव फरायो जेब्ला बे गथ'फ्रा फरायो रोङै रायै जेब्ला ड'क्टरफोर जाहैगोन अब्ला बिसोरो जोंनि ओ ओनसोलफ्राव गोबां जोंनि माबाफोर डेभलप खालामनो हागोन जोंनि ओनसोलफ्रा डेभलप जागोन जोंनि लोमजानाय साजानाय जोंनि ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रा बिसोरनि थाखायनो सहाय मोनगोन जेरै लोमजानाय साजानायफोरनिफ्राय सहाय मोनगोन ओ दा बेखायनो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बिसोरखौ बेबायदिनो फोरोंनो नांगौ फोरों नांगौ ओ माने इन्जिनियर होननानै बुङोब्ला इन्जिनियरावबो माने गोबां गथ'फ्रा फरायो दा गोबां बेबायदिनो इन्जिनियर जानानै गोबां जोंनि जायगाफ्राव बिसिनि दारैनो माने डेभलप जागोन जेब्ला गथ'फ्रा गावसिनि फरायनाय कर्सफोरखौ फोजोबगोन बिनि उनाव बिसोर जोंनि ओनसोलफ्राव बिसोरो जेब्ला खामानि मावगोन अब्ला जोंनि ओनसोलफ्रा बेबायदि माने बेसेबांबा मोजां समायना जागोन आरो जोंनि ओनसोलफ्रा बिदिनो माने डेभलप जागोन दा बेनो जोङो माने गोबां गोबां जोंनि ओनसोलफ्राव मिडिकेल कलेज दङ इन्जिनियार कलेज दङ बिबायदि दङ माने जोंनि बेयावहाय फरायनाय गथ'फ्रा बिसोरो मोजाङै डिग्रि लानानै जोंनि ओनसोलफोरखौ मानो बिसोरो बिसोरो डेभलप खालामनो बिसोरो हागोन आरो जोंनि ओनसोलफ्रा माने समायना मोनसे ओनसोल माबा मोनसे डेभलप जागोन जोंनि बे फरायसाफोरनि दारैनो